सरकार खेलकेँ आगे बढ़ाबयके लेल मतलब बहुत सारा फण्ड आओर दैत छै फुटबॉलके अलग फण्ड दैत छै क्रिकेटके अलग फण्ड दैत छै आओर बहुत सारा फण्ड दैत छै खेलयके लेल वॉलीबॉलके लेल तरफसँ बॉल दैत छै क्रिकेटके लेल पैड दैत छै विकेट दैत छै बॉल दैत छै फुटबॉलके तरफसँ फुटबॉल दैत छै खेलयके लेल जर्सी दैत छै ओकर पहनयके लेल जाहिपर नाम लिखल रहैत छै तऽ बहुत तरहके सुविधा दैत छै रहयके लेल एकेडमीके लेल बहुत सारा तरहके इ दैत छै ओकर मतलब कि फण्ड जारी करैत छै आओर बेहतर क्षेत्र बनाबयके लेल ने खेलकेँ आगे बढ़ाबयके पड़तै अगर सभतरहसँ पूरा देखैत छी दुनिआँमे खेलके बहुत ही बढ़ चढ़के बोल हइ जइसेकि सभ बाहरसभमे विदेशसभमे फुटबॉलके बहुत ही ज्यादा चर्चा रहैत छै आओर चर्चा रहैत छै आओर अपनासभके घर मतलब भारतमे क्रिकेटके बहुत ही ज्यादा चर्चा रहैत छै तऽ इसभके लेल ने खेलकेँ बढ़ाबा देल जाइत छै सरकारके तरफसँ बहुत बढ़िआँ तरीकासँ देल जाइत छै